अमन जी मैं सुनेआ तुसें मखीर रक्खे दा ऐ तुस सनाह्गे ओह्दा केह् भाऽ ऐ कि'यां बनाया कदूं दा बनाए दा ते तुस कि'यां कि'यां बेचै दे जी जी जी ते भाऽ केह् केह् भाऽ ऐ केह् भाऽ बिकै दा ऐ इसलै तुसें केह् भाऽ देना असें दिक्खना असें जित्थें सस्ता लब्भग असें उत्थुआं लैना की जे दो त्रै लोक होर देने आए दे हे हून असें उत्थोआं लैना ऐ जित्थें सस्ता होग साढ़ै अपने अपने स्हाबे नै जिस साढ़े बजट दे स्हाबे नै अ'ऊं तां तुसें पुच्छै नी तुस किस भाऽ बेचै दे जी ज्हार बारां सौ रपेआ अच्छा ओह् जेह्ड़े दो त्रै बंदे आए दे हे इक नै मिकी छे सौ रपेऽ किल्लो दस्सेआ इक नै चार सौ रपेऽ किल्लो ते तुस बड़ा मैंंह्गा दस्सै ने नेईं टैम ते बड़ा लगदा पर फ्ही बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा घट्ट करो ताकि अ'ऊं मैं कोई लैना ते मैं कोई किल्लो दो किल्लो नि लैना मैं लैना कोई सिद्धा कोई बीह् त्रीह् किल्लो हां जी तां गै तुस थोह्ड़ा सस्ता करो ताकि अऊं मता थोह्ड़ा खरीदी सकां ओह्दे च तुसें बी फायदा ते मिकी बी फायदा तुसें सौ दो सौ नि किट्ठा ज्हार बारां सौ रपेआ घट्ट करगे तां गल्ल बननी ऐ नेईं नेईं सौ तिन दो तिन सौ निं कोई ज्हार बारां सौ रपेआ घट्ट करो तां गल्ल बनदी ऐ अच्छा ऐ प्योर मखीर ऐ पर हून मिकी पता कि'यां लग्गग कि एह् प्योर ऐ जां नेईं ऐ नेईं चेक ते करी लैगे पर मसला एह् ऐ कि इ'यां ते सारे आखदे ओ जेह्के दाऊं आए ओह् आखै दे साढ़ा बड़ा प्योर बड़ा प्योर ऐ पर मैं जि'यां चक्खेआ ओह् बिलकुल उसी जेह्ड़ा मखीरे मखीरे जेह्की पैह्ली बशेशता होंदी ओह् होंदी के ओह् मिट्ठा बड़ा होंदा होर उं'दा मखीर ते मिट्ठा नि हा ओह् कौड़ा हा हून थोआड़ा बी कुतै कौड़ा निकलेआ फ्ही हां होई सकदा उ'यै उ'यै समस्या नि हून असें इन्ना मैंह्गा

ते खराब होई गेदा तां गै तां गै मैं चक्खेआ हा ओह् कौड़ा हा इ'यां पीला गेदा नीला होई गेदा हा ते एह् बी प्योर नि ऐ तां गै अऊं चाह्न्नीं जेह्का थोह्ड़ा लैचै ओह् शैल मखीर होए तुस असें सस्ते दाम च देओ जी जी शुक्रिया सर जी चंगा सर बोह्त बोह्त धन्नवाद थोआड़ा